आइकाल्हि जे छै ने जमीन जगहके मामलामे भाइ भैयारीके मामलामे हिस्सा बखरा जे जमीन जगहमे जे करै छै तऽ आधा आधा हिस्सा करि लेलकै जेकरा पैसा छै तऽ ओकर डिहो खरीद सकैत छै पुलिस बला जे छै जेकरा पैसा रहै छै ओकरे बात सुनै छै खून खराबा भए जाइ छै अभी जे छै ने पूरा जमीन जदादके मामलामे पूरा बिवाद भए रहल छै कोइ कानून सुनैके लिए तैयार नहि छै जेकरा पास टका छै ओकरे पुलिस छियै ओकरे कानून छियै ओकरे सब किछु आगू चलि रहल छै गरीब लोकके देखै के लिए कोइ तैयार नहि छै ओकरा कोइ साथ नहि दए रहल छै अमीम जे छै ओहो अभी जेकरा पैसा छै ओकरे छियै गरीबके कोइ साथ नहि दए रहल छै अभि विवाद बहुत आगू अति भए रहल छै कानून करबाइ नहि सुनि रहल छै गरीबके जे पैसाबला छै जे अनी छै ओकरे सब अभी छै पुलिस कानून अनीम सब ओकरे से जे पैसा छै ओकरे सब छै आगू बढ़ैके लिए गरीबके देखयके लिए अभी कोइ नहि उतना संचालक खराब भए रहल छै गरीब आदमी के देखैके लिए कोइ तैयार नहि छै जकर पैसा दियै ओकरे सब चीज पूरा संचालित भए रहल छै अगर सही ढङ्ग से करल जाए करवाइ करल जाए तऽ दोनो के मिला जुला कऽ बैसा देना चाही दुनूके समझा देना चाही कानूनके आगू नहि बढ़ना चाही कि दोनो अच्छा से मिलजुलके रहय संचालित बढ़िऑं से चलय गाँव घरमे बढ़िऑं से रहय भाइ भैयारी मे लड़ाइ झगड़ा खून खराबा नहि हुए आनो मिलाके रखना चाही कानून जे छै अभी कानून केकरो नहि छियै जकर पैसा छियै ओकरे कानून छियै पैसा बलाके सब सुनै छै गरीबके कोइ नहि सुनै छै गरीबके देखऽके लेल कोइ तैयार नहि छै पैसे बलाके सब छै पुलिस भी पैसे बला के सुनय छै गाँव समाजके आदमी भी पैसे बलाके देखय छै गरीबके देखयके लिए कोइ सुनयके लिए तैयार नै छै तऽ गरीब एनामे मरतै कि बचतै गरीबके अपना तक करै छै कि भाइ भैयारी मारि तारि कऽ ओकरा भैया दै छै देखैके लिए तैयार नहि छै जेकरा पैसा छै ओकरा सबकिछु छै जेकरा पैसा नहि छै ओकरा किछो नहि छै कोइ कानूनो नहि देखै बला ओकरा छै कि केना की भेलै केना मरलै केना बचलै की भेलै देखियै भाइ भैयारी ककरो कोइ नहि होइ छै नहि देखै छै नै ओकरा देखै बला कोइ नहि छै अगर कानून साथ देतै तऽ केकरो किछु नहि होइ बला छै कोइ ककरो भगै नहि सकै छै अपन अपन मे सब कमैतै खैते बाल बच्चा के पोसते रहतै कानूनके देखैत के लिए कोइ तैयार नहि छै आगू कानून करवाही करल जाए ई दुनूके अच्छा से राखल जाए पुलिस शासन सब ओकरे छै जेकरा पैसा छै ओकर सब छै जेकरा पैसा नहि छै ओकरा कोइ नहि छै आगू देखल कानून देखल जाय दुनू के संचालक अच्छा से करल जाय भाइ भैयारीमे पूरा हिस्सा बकराके मामला शमे पूरा कानून भी ओकरे साथ दै छै जेकरा पैसा छै जकरा किछो नहि छै ओकरा कोइ नहि छै पुलिस भी ओकरे साथ देतै सब ओकरे गाँव समाज भी ओकरे साथ देतै आदमी देखै के लिए तैयार नै छै अभी के समय मे तैयारी करो नै छै